असांजे चैम्बूर में माण्हू पिकिचर थिएटर में ॾिसणु वेंदा आहिनि ऐं ॿाग में सैरु करणु वेंदा आहिनि असांजे चैम्बूर में वॾा मॉल आहिनि उते बि माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि ऐं उते बि नवां नवां प्रोग्राम थींदा आहिनि असां वटि सिंधिनि जा जाम मेला लॻंदा आहिनि जींअ त चेटीचण्ड जो मेलो झूलेलाल जो चालीहो साहिब ऐं माता जूं चौकियूं बि थींदियूं आहिनि भॻवान भागवत कथा बि थींदी आहे ब्राह्मण कथा थींदी आहे नवरात्र में डाडिंया नव ॾींहं थींदी आहे गणपति जो मेलो बि यारहं ॾींहं हूंदो आहे माण्हू जाम परसाद विरिहाईंदा आहिनि चौमासे सा सगिड़ा छोड़ींदा आहिनि दही हाण्डी जो मेलो लॻंदो आहे होली में बि सभु रंग हणंदा आहिनि कृष्ण भॻवान जो जनम जो ॾींहुं वॾो मेलो लॻंदो आहे ऐं ॿिया बि घणेई मनोरंजन जा साधन आहिनि गुरु नानक जे जनम जो मेलो शिवरात्रि जो मेलो बि लॻंदो आहे